जॾहिं सिंधी माण्हू पाकिस्तान मां हिंदुस्तान आहियां हुआ तॾहिं हुननि वटि कुझु बि कोन हुओ सभु पार्टिशन में बणजी रहिया हुआ तॾहिं सभु हुननि पाण पाणे बलबुते ते ठाहियो जीअं पंहिंजो घरु पांजी फैमिली पंहिंजो बिज़नस सभु पाण ई ठाहियो हुननि तॾहिं हिंदुस्तान में बि कुझु बि कोन हुओ जीअं असां देश में जेके बि खरबपति माण्हू आहिनि हुननि में असांजा हिंदुस्तान वापारियुनि जा बि नाला शामिल आहिनि जीअं अंबानी थियो जीअं टाटा रतन थियो त असां सिंधियुनि देश में जाम योगदान ॾिनो आहे ऐं मुंहिंजो फेवरेट नेता मोदी आहे जीअं पहिरियों त पहिरियों त असांजा रस्ता बि सुठा न हुआ हाणे त सभु रस्तो सब सुठा बणजी विया आहिनि सभिनि मोदीअ जे करे ऐं सुठा नमूने सां हाईवे बि ठाहियो आहे ताकी असांजो रूट बि इजी सहूलो थी पने थी वए वञे असांखे किते बि पहुचण लाइ सुठा हाईवे ठाहिया ठाहिया आहिनि हुननि ऐं जीअं कोरोना बि थियो हुओ त टीका जी शुरुआत बि मोदी कई हुई हितां खां पोइ ॿाहिरि देश में इहे टीको बि वियो हुओ इहे ॾिसी करे मूंखे जाम गर्व थींदो आहे की मां सिंधी आहियां सिंधियुनि जाम महिनतु कई आहे पाण खे सभिनीनि खे ठाहिण जे लाइ त मूंखे हाणे जाम गर्व आहे की मां सिंधी आहियां